हँ हेलो कहलहुँ अहाँ पण्डीजी छियै हँ बेटाके उपनयन करबै हँ दिन ताकि दियौ हँ दिन तकाउ दिन ताकि दियौ ने अहाँ दू गो

हँ हँ फाल्गुनेमे करबै हँ बहुत हँ बहुत लगै छै हँ जे जे लगतै से से अहाँ जे जे लगतै से से लिस्ट बनाए दियौ सभकिछु ओरिया पोरिया लेबै हँ ओरियान कए लेबै हम अहाँ हमरा अहाँ दिन ताकि दियौ हम ओरियान पाति करबै ह्म्म हँ ठीक छै

हँ सभकिछु ओ कपड़ा ओरिया कऽ रखबै सभकिछु ओरिया कऽ रखबै नहि तऽ से कहबे तखने ने ओरिया कऽ रखबै ह्म्म ओ नीक हँ नीक जँका लिख कऽ नीक जँका सभटा लिख कऽ हमरा देबै पर्ची बनाए कऽ तब ने हम सभकिछु ओरियेबै पोरियेबै तब अहूँकेँ ने लेबै देबै हँ कतेक दक्षिणा लेबै से दक्षिणा कहबै

हँ पण्डीजी छियै तऽ निचेने ने रहबै ठीक